हाँ जी हाँ जी मोबाइल शॉप से ही बात कर रहा हूँ बोलिए जी मिल जाएगा हाँ अभी उपलब्ध है मेरे पास फ़ोर्टीन प्रो के तीन सेट उपलब्ध हैं अभी जी आईफ़ोन फ़ोर्टिन प्रो का बहुत अच्छा प्रोसेसर है और इसका रिव्यू भी बहुत अच्छा है और अभी एक नया फ़ोन और आया है आईफ़ोन फ़ोन में ही आईफ़ोन फ़िफ्टीन फ़िफ्टीन में भी उसकी तीनों वेरिएंट्स आ गई हैं फ़िफ्टीन प्रो प्रो मैक्स और फ़िफ्टीन आप फ़िफ्टीन भी देख सकते हैं फ़ोर्टिन के बजाय क्योंकि ये नया मॉडल है नया लोंच हुआ है जी फ़िफ्टीन प्रो की कीमत है एक लाख तीस हज़ार और फ़ोर्टिन प्रो की कीमत है एक लाख पंद्रेह हज़ार पंद्रेह हज़ार का अंतर है दोनों में जी देखिए बैटरी में तो कोई अंतर है नहीं ना प्रोसेसर में कैमरे भी सेम हैं लेकिन इनका जो चार्जिंग पोर्ट है उस में अंतर है और बॉडी में अंतर है फ़िफ्टीन की प्लैटिनम की बॉडी है इसकी सिंपल है और उसकी फ़िफ्टीन में सी टाइप का चार्जिंग जैकपोट है जब कि इस में आईफ़ोन का जो चलता आ रहा है वही है हाँ ई एम आइ पर उपलब्ध है लेकिन ई एम आइ पर दो से पाँच हज़ार के बीच में एक्स्ट्रा चार्ज लगता है ये आपको भी पता है आपका कार्ड बनेगा तो उसका सारा कुछ

आपको फ्री नहीं मिलेगा कुछ भी अब तुम को गिफ्ट लेना है तो कैस लो और कुछ पैसे बचाने तो कैस को यदि आप गिफ्ट नहीं लेना चाहते और कुछ पैसे नहीं बचना चाहते हैं तो ई एम आइ पर ले लो कोई दिक्कत नहीं है हाँ वो ब्लैक कलर है पिंक कलर है और वाइट कलर है रेड कलर भी है रेड कलर चाहिए तो मंगा देंगे पिंक वाइट और ब्लैक तीनों उपलब्ध हैं अभी हाँ तो आ जाओ आँप ले लो वाइट कलर उपलब्ध है और यहाँ दुकान पर आ कर देख लेना फ़ोन ठीक है हाँ अभी खुली हुई है शाम को पाँच बजे तक खुलेगी अब ठीक है आ जाइए आप एक घंटे में